हमे एगो निकोनके कैमरा लेलिए पिछला महिना पिछले महिना बीस हजारके कैमरा लेलिए ओ कैमरा बहुत अच्छा चलैत रहै ओकरासँ हम फोटो वोटो खिचलिए बहुत सुन्दर फोटो आबए ओ कैमरा हमर तथा हमर दोस्त लोकके भी बहुत पसन्द एलै एहि कियाकि हमरासँ फोटो तऽ बहुत अच्छा आबै जैसे कि मोबाइलसँ तऽ फोटो खिचबौ तऽ ओ ओतना अच्छा नहि ऐतऽ लेकिन कैमरासँ तऽ फोटो खिचबऽ तऽ कैमराके फोटोके बाते अलग बा ओ बहुत ही अच्छा कैमरा हइ निकोनके कैमरा वैसे भी बहुत प्रचलित हइ आओर निकोनके कैमरा हमरा पसन्द अएलौ कैमरा बहुत ही अच्छा कैमरा हइलोनी